मार्सल आर्ट केवल आपको शारीरिक रूप से ही विकसित नहीं करती है वो आपको एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाती इसीलिए मार्सल आर्ट को रोज रोज और हर समय सीखना चाहिए मार्सल आर्ट सीखने से बहुत ही ज़्यादा लाभ है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विकसित करने के लिए प्रचार करना चाहिए और इसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए